اس علاقے میں اکثر دیکھے جانے والے پرندے مور ہے کبوتر ہے چڑیا ہے فاختہ ہے اس میں سب میں زیادہ پسندیدہ مجھے مور ہے اور کیونکہ وہ ایک بہترین خوبصورت پرندہ ہے